सारें कशा पैह्लें मशीनें दी गल्ल करचै तां पैह्लें जमानै मशीनां होंदियां गै नेहियां ते हून हून दे जमानै च इन्नी सारी मशीनां दा आई दियां की उंदा बड़ी किस्मां कन्नै यूज़ कीता कीता जंदा ऐ बड़ी सारी मशीनां जेल्लै पैह्ले जमानै कोई बी कपड़े फट्टदे हे जां फिर कुछ बी होंदा हा सूटें च ते अस उनेंगी सूई धागै कन्नै सीहंदे हे ते सूई धागै कन्नै सीइयै गै गुजारा करदे हे लेकिन हून दे जमानै च इन्नी सारी मशीनां आई गेदियां की ते असें मतलब सूई धागे कन्नै बी सीह्नै दी कोई लोड़ निं पौंदी ते अस मतलब कोई बी कपड़े सीह्नै होन ते कुछ बी सीह्ना होऐ ते अस इन्ने स्हेई स्हेई डिजाईन बनाने इन्ने सल्हेई स्हेई कपड़े सीह्ने अस कुछ बी अपनी मरजी कन्नै पाइयै लाई सकने अगर असें कपड़े सीह्नां आंदे होन तां ते मेरे घर बी मेरी बड्डी भैन जेह्ड़ी ही ते उन्ने सिक्खे साढ़े घर कपड़े ते उन्ने जिसलै उन्ने मशीन लैती ते ओह् मेरे सामनै कपड़े सीहंदी ही ते उसलै में पढ़दी ही पर इंया दिक्खियाै मिगी बड़ा शौक लगदा हा जेल्लै बी कपड़े सीआं में बी कपड़े सीआं पर पर पढ़ना पौंदा हा ते ओह् मेरे सामनै कपड़े सीऐं ते फिर बी में थोह्ड़े थोह्ड़े कपड़े सींदी ही ते फिर मिगी कपड़े दा शौक पेई गेआ ते फिर में पढ़ी पढ़ने दे बाद में ओह्दे कशा बाद में कपड़े बी सीह्ते फिर में बड़े किस्म दे डिजाईन सिक्खे फिर में कपड़े बी सीह्ते होर अपने घर दे कपड़े बी सीह्नी अपने बी सीह्नी पैह्ले जमानै नेहियां मशीनां होंदियां हियां जेह्ड़ियां हत्थें कन्नै फेरना पौंदियां हियां लेकिन हून इन्नियां मशीनां आई दियां इन्नियां मशीनां आई दियां तुस कुछ बी डिजाईन बनाओ तुस किश बी दिक्खो ते तुस कोई बी डिजाईन दिक्खगे ते ओह्दे बिच मज़े कन्नै बनाई सकने उसगी की अज्जकल जनानियें कुड़ियें दे इन्ने डिजाईन आये दे इन्ने डिजाईन आये दे की बंदा बनाइयै लाई सकदा जियां उंदा मन होऐ जियां अज्जकल दे बड्डे बड्डे एक्टर लांदे कुछ बी बड़े तरीके दे कपड़े बनाइयै ते ओह् डिजाईन पाई सकने ते अज्जकल मशीनै दा बी इन्ना जादा होई गेदा की अलग अलग किसम दियां मशीनां आई दियां फिर होर मशीनै दे बिच मतलब अज्जकल जियां सिलाई जिया उद्धड़ी जंदियां जियां ओह् सलाइयां निं उद्धड़ दियां पीको आये दे पीकू करने कन्नै सारी सिलाइयें दा होई जंदा मेरे घर च भाभी बी ऐ उनें बी सिक्खे दा कपड़े सीह्ना ते मेरे घर च शौक हा मेरी चाची ने बी सिक्खे दा हा कपड़े सीह्ना ते अस बड़े स्हेई कपड़े सीहंदे हे अस कपड़े सीह्न लग्गे ते फिर में बड़े सारे जदूं में नमें नमें शुरू दा में सिक्खना शुरू कीता हा उत्थें में मतलब कपड़े दी जरूरत होंदी ही जेल्लै ते कपड़े सीह्ने होंदे हे ते इन्ने कपड़े कुत्थें सीह्ने होंदे हे ते तां मेरी मम्मा लोकें ई गलांदी ही जेह्ड़े म्हल्लै दे हे उनें ई गलांदी ही ते इंया मतलब पैसे निं लैने छड़े कपड़े सीह्ने ते में बी मतलब ओह् लोकें ई जेह्ड़े मार्डन डिजाईन पाइयै दिंदी ही ते लोकें दे कपड़े सीहंदी ही ते ओह् खाल्ली मिगी इंया ओह् खाल्ली मिगी इंया जो नलकी टीकन बगैरा लगदी ही ओह्दे आस्तै मिगी पैसे देई ओड़दे हे जां मिगी लेइयै देई ओड़दे हे लेकिन बाकी सूट में इंया सीहंदी होंदी ही फ्री फ्री ते ओह् मतलब में उंदे सूटै कन्नै में बड़ा किश सिक्खेआ इन्ना किश सिक्खेआ बड़े डिजाईन सिक्खे फिर में फिर बिच बिच में अपने पैसे दे बी कपड़े खरीदियै ते उंदे उप्पर डिजाईन कड्ढे फिर में कोई साल डेढ़ साल फिर में सिक्खेआ कपड़े में कियां सीह्ने ते मिगी हून इन्ने शैल प्लाजो आंदे सीह्ने ई होर सलावारां आंदियां शर्टां आंदियां डिजाईन दियां ओह् में सारे पाई लैनी होनी ते में मतलब होर कोई बी मेरा सूट होऐ ते ओह् में आपें सीह्नी होनी मतलब में अपनी मम्मी दे कपड़े आपूं सीह्नी होनी ते मतलब जेह्ड़ा डिजाईन पानै गी मन करदा ओह् डिजाईन पानी होनी उसगी हून में जदूं में पैह्लें तों शुरू कीता हा ते में हत्थ आह्ली मशीन कन्नै सीहंदी ही कपड़े ते उस दे बाद मिगी सीह्ना आंदे निं हे ते फिर में आहिस्ता आहिस्ता दूई मशीन कन्नै सिक्खेआ फिर पैरे आह्ली मशीन कन्नै सिक्खेआ फिर में हून मेरे कोल पैरा आह्ली मशीन ऐ हून में पैरें आह्ली मशीन कन्नै ई कपड़े सीह्नी होनी ते मतलब जेह्का बाकी समान हा ओह् फुट्टे लगदे हे ते फिरी में सारा किश लैता नमां ते इंच टेप ओह् फिर लैती में फिर में मतलब सारा किश ऐ मेरे कश फिर में अपने आस्तै बड़ा किश फ्रॉकां सीह्तियांं कमीचां सीह्तियां प्लाजो सीह्ते मतलब बड़े सारे डिजाईन पाये फिर में मतलब फिर मतलब ओह् कपड़े कड्ढदे ते ओह्बी सिक्खना मुशकल ते होंदा लेकिन कोई मन जी लाइयै सिक्खे ते सखोई जंदा तां मतलब इदै च जादै मतलब मिगी लगाव होया हा ते में कपड़े बगैरा सीआं ते सिक्खां ते में कपड़े बगैरा सीह्ते सिक्खे